موجودہ وقت میں ٹییکنالوجی بُلندی آسمان کو چھو رہی ہیں وقت کے حساب سے ٹیکنالوجی میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں جن میں سے ایک موبائل فون ہے پہلے کے دور میں موبائل فون کی جگہ لینڈ لائن فون ہُوا کرتا تھا جس کو صرف امیر گھروں میں استعمال کیا جاتا تھا اور عام لوگوں کے لئے دُکانوں میں پی سی او اور ایس ٹی ڈی ہُوا کرتی تھی جس سے لوگ دوست احباب اور اپنے رشتے داروں سے ضروری بات کیا کرتے تھے اور اِس جس کی وجہ سے دوستوں رشتے داروں میں بہت محبت خلوص ہُوا کرتی تھی لیکن موجودہ وقت پر کسی کے پاس موبائل فون استعمال عام ہو چُکا ہے لوگوں میں بھائی چارگی کم ہو چُکی ہے اور موبائل فون کے استعمال سے بہت سے خطرناک ریڈیشن آ رہے ہیں جس کے دماغی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ موبائل فون نقصان دہ ہے فائدے مند بھی ہے جیسا کہ آن لائن ٹرانسلیشن اور اپنے کاروبار کو گھر بیٹھے پھیلا سکتے ہیں اِس کے علاوہ موبائل فون کے صحیح استعمال سے بہت سے فائدے بھی ہیں